क्लासिक सदाबहार किताब छै जे हाँलाकि बहुत पहिने लिखल गेल छन्हि आओर ओहि विषयमे आइ प्रासङ्गिक छन्हि ओ ओकर लेखन जे छै विश्वस्तरीय पाठक प्रेरित करैत रहल छन्हि आओर ओकर जे छै उद्धरण पत्थरके उकेरे जेना स्मृति आओर प्रेरणाके जे छै लाइब्रेरी दिवारपर जे छै टाँगेके लायक अछि अपन पढ़ैके यात्राके दौरान जे सौभाग्य भारतीय आओर अन्तराष्ट्रीय क्लासिक्सके पढ़ैमे पसन्द कयल गेल छन्हि आओर ओहिमे हमरा जे छै पसन्द यऽ लेकिन लेखक आओर पात्रके शब्द हमरा दिमागमे बसि गेल अछि जे एखन तक हमरा साथ अछि ओना तऽ एहिपर जे छै ढ़ेर सारा किताब लिखल गेल अछि